में केहे सिंगर गी सुने दा निं ऐ गुरू महाराज होरें गी सुने दा ऐ ओह् बड़ा शैल गांदे नै शैल ओह्दे भजन जि'यां फेमस ओहृ ऐ कथा सनांदी ऐ जया किशोरी मिगी ओह्दे भजन बी बड़े पसंद ऐं बड़े शैल गांदी ऐ और जेल्ले की उस्सी सब दा पर ओह् पैसे बड़े जैदा चाइदे नै ओह्दे लेई ते ओह् इन्ने जैदा पैसे नेईं होन इयै ऐ कि ओह्दे भजन में सुननी आं उस्सी के लाइव दिक्खे दा ऐ मीं और दिल दी ख्वाजिश ऐ मेरी की में उस्सी बलां ओह्दे भजन सुनां सामने इक बारी जरूर बलागी में उस्सी पैसे कट्ठे करने इन्ने तक और में ओह्दे भजन जरूर उस्सी लाइव सुनगी उस्सी भजन ओह्दी कथा मेरा बड़ा मन ऐ क्युंकि में उस्सी टी वी च बड़ी बारी दिक्खे दा ऐ ओह्दे भजन बड़े सुने दे ऐ जेल्ले ओह् भजन सनांदी ऐ दिल खुश होई जंदा ऐ ओह्दे भजन सुनिए शैल लगदा ऐ मन करदा की जुद्दर गा दी ऐ उद्दर के चली जाए बंदा भजन सुने और सुनदे रोए उस्सी सुनदे रोए क्युंकि रूह् खुश होई जंदा ओह्दे भजन सुनिये ओह्दे भजन इन्ने शैल लगदे भगवान कन्नै मेल कराई ओड़दी ओह् जिल्ले भजन सनांदी ऐ ते भजन बड़े शैल गांदी ऐ और में इयै जरूर भजन करागी प्रवचन बड़े शैल दिंदी भगवान दी कथा बी भगवान दी कथा च बी भजन सनांदी रौह्ंदी ओह् में उस्सी बड़ी सुनेदा में उस्सी जरूर सद्गी ख्वाहिश ऐ मेरी और ओह्दे भजन जरूर लाइव उस्सी दिक्खगी अपने सामने और में उस्सी फॉलो करनी होन्नी जि'यां जि'यां ओह् भजन गांदी इ'यां इ'यां मीं बी कोशिश करनी होन्नी भजन गाने दी उस्सी सुननी होन्नी फिर ओह्दे भजन रिपीट करनी होन्नी फिर गानी होन्नी दिक्खनी होन्नी फिर ओह्दे भजन लिखनी बी होन्नी ओह्दे भजन सुननी बड़ा मजा आंदा शैल लगदे ओह्दे भजन सब कुछ ठीक सारे शैल गांदी ऐ ओह् इ'यां पूरी इ'यां लगदा की भगवान के आई गेदे ऐ भगवान कन्नै मेल कराने आहली भजन गांदी ऐ ओह् और उदे जरूर में ओह्दी लाइव उस्सी बलागी सुनगी उदी कथा सुनगी और बी लोकें गी बलागी और जां अगर नेईं बी बलां जुद्दर ओह् कथा करग कोई लाग्गे साढ़े आग फिर उद्दर जागी कथा कर ओह्दी सुनगी उदे भजन उस्सी दिक्खगी सुनगी और ओह्दे बाद ओह्दे भजन लिखगी गागी उदे भजन क्युंकि बड़े के शैल होंदे सारें कोलां शैल ओइयो भजन गांदी ऐ